गोदोनि मानसिफोरनि हाबा जानाया आलदा गोदोनि दिनआव नायलायनाय नियम खान्थिफोर दङमोन हिन्जाव नायोब्ला आसान थेबहैलायनाय आरो फिरायफिनलायनाय दङमोन हाबाफ्राबो बिदिनो गोदोनिया हाथासुनि खालामनाय जायोमोन ओंखाम हाथासे ओंख्रि हाथासेजोंनो रायजो राजाफोरनो मुथासे मुथासे होनानै थोहोनांगौमोन बिनि उनावसो हिन्जाव गोदान खुरखांब्लासो रायजो राजाफ्रा खुरनानै होलायनाय जायोमोन गोदोनि नेमजों दानि नेमजों मिलाया आरो जाय दानि दिना ब्रह्म बियाखौनो बांसिन खालामनाय जायो हाथासुनिफोरा गोमालांनो हमबाय जायहा दङ बेहा जेरैबादि गिदिर गिदिर अमा माथाम माब्रै माबासिम थांलायनाय खरस खालायनानै हाबा खुङो जायहा गैया बिदिनो मन्दिरफ्रावनो हाबा लानांगौ जायो आरो जायहा दङ बिहा गिदित गिदित हाबा खालामो होनाय जायो आरो दानि मानसिफोरनि हाबा जानाया नायलायनायबो नेम गैया मोजां मोनलायनायजोंनो बांसिन गावबा गाव हाबा जायो आरो गाव गावनो लानानै फैयो